مویشی پروری میں جانورں کے چارے کئی مختلف اقسام کے استعمال ہوتے ہیں جو صحت مند پیداوار حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے مکئی مکئی جانوروں کے لیے اہم غذائی مادہ فراہم کرتی ہے اور ان کی مضبوطی میں اضافہ کرتی ہے سویا بین کا کھانا سویا بین کی پتیاں جانوروں کے لیے بھرپور پروٹین کی مثال ہیں اور ان کی پروٹین کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں الفالفا الفالفا بھی اہم پروٹین کا ذرائع ہوتا ہے اور جانوروں کے لیے غذائی مواد کی فراہمی کرتا ہے سوکھی گھاس سوکھی گھاس بھی جانوروں کے لیے اہم غذائی مادہ فراہم کرتی ہے اور ان کی پرنیوں کو مضبوطی دیتی ہے مختلف گھاس اور پودوں کی اقسام مویشی کو مختلف اقسام کی گھاسیں اور پودے بھی خوراک کے طور پر دی جاتی ہیں جو ان کی صحت کی پیش رفت مدد فراہم کرتے ہیں معدنی ملح کی فراہمی مویشی کے لیے ضروری معدنی مواد مثلا نمکینوں کی فراہمی بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے پروڈکشن کر سکیں